हाँ मैंने ऑनलाइन एक सोफा ख़रीदा था वह सोफे की गद्दियाँ बहुत अच्छी थी वह बैठने में आरामदायक भी उसका कलर भी बहुत अच्छा है वह उसकी सीटें भी कोई आने के लिए हमारी हमारे घर में जितनी जगह थी उतनी ही जगह ही ले रहा है हमारे आने जाने वाले रूम मेहमान हैं वह भी बैठते हैं उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं और देखने में वह बहुत सुंदर लगता है उसका कलर उसकी डिजाइन आदि उसकी लकड़ी कितनी अच्छी हैं मैंने उसके ख़रीदा लकड़ी बहुत अच्छी है जैसे उनको चाहे तो हम उसको सोफा भी बना सकते हैं या फ़िर पलंग भी बना सकते हैं उसको थोड़ा सा साइज़ दे कर वह हमारे घर में जगह भी नहीं रोता है उसकी वह देखने में तो इतना अच्छा है इतना अच्छा है देखते ही रह जाते आने वाले कोई भी आता है तो उसकी तारीफ़ ही करके जाता है उसका कलर उसकी बैक सीट भी अच्छी है और उसका मतलब रूई भी अच्छी है जैसे गद्दीदार हैं वैसे बैठने में मज़ा आता है और सोने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने लोग उसको देंगे हमारी सारी गली के लोग भी उसको देख देख कर और मेरे ज़्यादा पैसों में निय पड़ा है वो सब का पड़ा है बहुत अच्छा सोफ़ा है बहुत मस्त